किताबके अलावा हम अलग अलग तरहके पत्रिका पसन्द करैत छियै पढ़नाइ मुख्य रूपसँ दू तीन तरहके पत्रिका हमरा बहुत पसन्द पड़ैत छै जेना एकटा छै इण्डिया टुडे एक आओर एक आबैत छै आउटलुक ओकर बाद एकटा आबैत छै सरिता ई कनि लागैत छै महिला प्रधान छियै लेकिन एहिमे तरह तरहके विविध तरहके भी लेख रहैत छै ई तीन तरहके पत्रिका तऽ हम प्रमुख रूपसँ हमरा पसन्द छै एकर बाद दू तरहके अखबार पसन्द छै एकटा छै टाइम्स ऑफ इण्डिया आओर एक छै हिन्दुस्तान एहि दुनू तरहके अखबारके अपन अपन खासियत छै तऽ ई दुनू तरहके अखबार प्रतिदिन हम एकरा पढ़ैत छियै आओर ई तीनू पत्रिकाकेँ हम प्रति दिन मतलब प्रतिमाह ई जे सप्ताहिक पत्रिका छै इण्डिया टुडे तऽ साप्ताहिक आउटलुक पन्द्रह दिनपर आबैत छै पाक्षिक तऽ आओर सरिता भी पाक्षिक छै तऽ ई एकरा हम नियमतः एकरा हम पढ़ैत छी जे बहुत तरहके जानकारी हमरा एहिसँ उपलब्ध रहैत छै